مجھے کھانا بنانے کا شوق ہے لیکن میں ہمیشہ کھانا نہیں بناتا ہوں کبھی کبھار شوقیہ طور پر اپنے گھر میں خانا بناتا ہوں تو ساتھ میں اپنے خاندان اپنے گھر کے لوگوں کو کچھ لوگوں کو کچن میں بلا لیتا ہوں اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اور ان سے ہر چیز کے بارے میں پوچھتے ہوئے اور اپنے خیالات کو کا اظہار کرتے ہوئے یعنی اپنی سوچ کو بتاتے ہوئے کہ میں کس طرح خانا بنانا چاہتا ہوں اور کتنا مسالا استعمال کروں گا ہر چیز اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ان کے مشورے بھی لیتا رہتا ہوں ساتھ میں اور اس طرح میرے گھر والے ساتھ ہوتے ہیں اور میں کھانا کبھی کبھار ان کے سامنے بنالیتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں بات چیت اور اپنے خیالات کو بھی شیئر کرتا رہتا ہوں